दौड़ने और जॉगिंग करने जैसी छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत सारी होती है जैसे मैं तो सुबह उठ कर जब दौड़ने जाता हूँ तो पहले तो मैं जॉगिंग करता हूँ जिससे ऐसा लगता है मतलब हल्का हल्का मेहसूस होता है जब पहले जॉगिंग करना चाहिए फिर ही हम तेज़ी से दौड़ पाते और लम्बे समय तक दौड़ पाते हैं यदि हमने जॉगिंग और कुछ एक्सरसाइज नहीं की है तो दौड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है क्योंकि एकदम से जब हम दौड़ना चालू करते हैं तो एकदम से साँस फूलने लग जाती है और अगर हम आराम से अगर पहले जॉगिंग करें और फिर दौड़ना स्टार्ट करें तो ऐसा होता है कि हम कम थकते हैं कम थकान मेहसूस होती है और साँस भी लेट फूलती है जॉगिंग करने में हमें पहले तो हाथ पो और पैर को अच्छी तरह से स्टैच कर लेना चाहिए ताकि हम लम्बे समय तक मतलब हाथ और पैर जो है वह पूरे ढीले हो जाएँ और स्टेप से दौड़ें एकदम स्टेप से दौड़ने से क्या होगा कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएँगी दौड़ने में और हम लम्बे समय तक दौड़ भी पाएँगे इससे क्या होंगा कि जब हम दौड़ते हैं स्टेप पर तो हम पंजे पर दौड़ना चहिए हालाँकि स अधिकतर लोग क्या करते हैं पूरा एड़ियों को ठोकते हुए पैर को जोर से नीचे ठोकते हुए दौड़ते हैं जिससे वह बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनकी स्पीड भी नहीं बन पाती है इसलिए पंजों के बल पर दौड़ना चाहिए पंजों के बल पर दौड़ने से स्पीड भी बढ़ेंगी और थकान से भी मेहसूस नहीं होगा इसलिए पंजों के ही बल पर दौड़ना चहिए जॉगिंग की बात करें तो स्वास्थ में हम जब दौड़ना और जॉगिंग करते हैं तो एक रूप से ऐसा होता है कि हम खाना भी ज़्यादा खा पाते हैं और हमारे जो पैर की नसें और जो हड्डियाँ जो खून होते हैं वह अच्छी तरह से चलते हैं ना तो कोई उसमें कभी रुकावट आती है और ना ही कोई दर्द मेहसूस होता है मैं डेली जब दौड़ने और जॉगिंग करने की आदत पड़ जाती है तो हमारा शरीर को उस चीज़ की आदत लग जाती है जैसे यदि हम एक दो दिन दौड़ने नहीं गए तो हमें ऐसे ही कमजोरी सा मेहसूस होने लगता है हालाँकि अगर हम एकदम से दौड़ना चालू करते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमें ऐसा लगता है जैसे अकड़न जकड़न और थकान तनाव ऐसी चीज़ें सब होती हैं जब हम स्टार्टिंग मतलब चालू करते शुरुआत से दौड़ना चालू करते जॉगिंग करना चालू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है इसलिए वह उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए दौड़ना नहीं चाहिए पहले स्टार्टिंग में तो शुरुआत से थोड़ा थोड़ा दौड़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाना चाहिए जैसे आज हम केवल चार सौ मीटर दौड़े कल हम आठ सौ मीटर दौड़े परसों हम एक किलोमीटर दौड़े ऐसा करके शुरुआत जब करते हैं तब हमें कम से करना चाहिए ज़ीरो से शुरुआत करना चाहिए तो हम बहुत हाई लेवल तक जाते हैं जैस हर हर बिज़नेस हर चीज़ों में ज़ीरो से स्टार्ट करने से बहुत ऊपर जाते हैं इसी प्रकार दौड़ने से भी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए और उसमें जो हमारी स्टेप होती है स्टेप स्टेप बाई स्टेप दौड़ना चाहिए जिससे हमारे पी दौड़ने की जो कमी मतलब दौड़ने की जो स्पीड है तेज़ी है वह बढ़ जाएँगी और हम बहुत जल्दी हमारी दूरी तय कर पाएँगे और न ही कभी बीमार होंगे स्वस्थ रहेंगे एकदम स्वस्थ हमें बहुत अधिक देर तक कुछ बीमारी भी नहीं हो पाएँगी